हमरा खाना बनबै कालमे पहिले दिक्कत होइ छलए ई नहि छै जे हमर हमेशासँ हमरा दिक्कत होइ छलए किछु दिन साल दू साल भे पहिले भेल छलए जाहिके टाइम मे की होइ छलए हम जे खाना बनबै लेल जाइ छलहुॅं हमरा किछु समझमे नहि आबै छलए कि हम केना बनबियै आ की बनबियै तऽ ओहि टाइम मे कखनो एहन होइ छलए ने कखनो हमर बाल जलि जाइ छलए तऽ कखनो हाथे पाकि जाइ छलए आओर जेना हमरा कानैक मोन भऽ जाइ छलए जे हम ई सभ जखन दिक्कत होइत छलए तऽ हमरा बहुत ज्यादा कानैके मोन होइ छलए बट प्रॉब्लम छलए हम समझ नहि पाबै छलियै ई हमर प्रॉब्लम छी जाहिके कारण हम खाना बने बनाबैसँ दूर हटै छलियै जेना हमरा खाना नहि बनैबाक यऽ तऽ हम दूर हटै छलियै ओहिसँ प्रॉब्लम हमरा तऽ होइते छलै आओर सभके प्रॉब्लम होइ छलै जे कीया आखिर ई ऐना कियाक करै छै तऽ बादमे धीरे धीरे कनी हमरा मेडीसिन सभ लेलहुँ दवाई सभ फेर हम ठीक भेलहुँ आओर धीरे धीरे फेर हम खाना लगातार बनाबैक कोशिश नहि केलहुँ कखनो सुबहेमे बनेलहुँ कहियो शाममे बनेलहुँ कखनो चाय कखनो किछो नास्ते आर धीरे धीरे हम फेर खाना बनबैक कोशिश करय लगलहुँ तऽ एहन भेल जे आब हम खाना पीना सभ सभटा ठीकसँ बनबै छी आ खुशीसॅं बनबै छी जेना हमरा खाना बनैबाकय हमरा चाय बनैबाकय हमरा नास्ता किछो डिफरेंट टाइप क डिश बनैबाकय जे खायमे नीक लागै तऽ अहि प्रकारसँ हम अपन ई खाना बनबैमे जे दिक्कत होइ छलए हॅं ओहि सँ उबरलहुँ हॅं